महिला सब जे हइ ने मतलब यहाँ

खाना खाना बनबयमे

काम घरके अपना घरके काम करयमे बहुत बढ़िआँ महसूस बुझय हइ ओकरा अपना घरके भी जतबे काम रहल ओत्ते मतलब बढ़िआँ महसूस कयलक महिलाके अगर कोइ भी अगर नीक सामान अगर जेना बस्तर भी चाहे कोइ भी सामान अगर अगर मिलल तऽ ब बढ़ियाँ महसूस भेल खास कऽ ओकर मतलब मतलब जे हइ से ओकर चूड़ी लहठी भी अगर कोइ भी चीज अगर मिलल तऽ बढ़िआँ महसूस बुझाइ एहन मतलब खुश रहल बढ़िआँ उपरसँ महिला घरके घरके काम अपना घरके काम करयमे बढ़िआँ महसूस ओकरा बुझाइ हइ अपना घरके काम भी करयमे बढ़िआँ महसूस बुझाइ हइ अपना मतलब काम भी अपन घरके भी काम कयलक ओइमे हइ से बढ़िआँ महसूस बुझाइ हइ